तव्हां गृहस्थी में जीवन वसाए रखियो आहे त तव्हां असांखे ॿुधायो की गृहस्थ जीवन कीअं जीअबोआहे या तव्हां छा छा कंदा आहियो हुन में गृहस्थ जीवन में पहिरीं इकाई आहे जिते वीर वीर वली पेगरम पेगंबरन जी जनम वरितो हुओ गृहस्थ जीवन उन्हनि बि जीयो हुओ इहे ई हिननि ई रही करे असांखे शिक्षा ॾिनी छोकी गृहस्थ में ई सभु सुख आराम ख़ुशियूं प्यारु उतारु चढ़ाउ नमृता घुसो शिकवा शिकायत ऐं ॿियां बि अनुभव थी रहंदा आहिनि हर इटूं रोणू जी वन वॾी इमारत न बल्कि घर असांजी ज़िंदगीअ जो आरामु ख़ुशहालु बढ़ाईंदा आहिनि ऐं पकियल खे गृहस्थ जे सुख सां चैन जी निंड बि मिलंदी आहे हिन तरह जॾहिं परिवार में गुरूअ जी मत प्रवेश करी वेंदी आहे त हुन घर में वहमु भ्रमु कर्मु कांड और अज्ञानिता जो अधिकार बि दूरि थी वेंदो आहे छोकी परिवार में गुरूअ जी शिक्षा ज्ञान जो उजालो थींदो आहे त घर में माता पिता जो सत्कार बि थी रहंदो आहे कारोबार में बि बढ़ोतरी थी रहंदी आहे सतगुरूअ जी कृपा सां उहे घर वास्तव में स्वर्ग बणी वेंदा आहिनि जो घर में ख़ुशि आहिनि पर कॾहिं बि न वेंदा आहिनि उन उन्हनि जा मन हमेशह ई ख़ुशि रहंदा आहिनि परिवार समाज जी प्रारंभिक इकाई आहे यदि असां हर व्यक्ति ठीकु ढंग सां पालण पोषण पाए सघूं कोई कारण न सम्झूं तंदुरुस्ती न उहो बचपन जी साफ़ स्लेट पर घर जे वातावरण जा असरु अमिट थींदा आहिनि जेके जीवन भर उन्हनि जे कर्मनि सां भावनाउनि द्वारा प्रकट थींदा आहिनि घर परिवार में रही करे हर सदस्य जो पंहिंजो पंहिंजो कर्म हूंदो आहे हर सदस्य जा सामाजिक पारिवारिक ऐं कई बार ख़ून जे रिश्ता कारणु संंबंध जुड़ा हूंदा आहिनि चङा ॿार सुभाउ अलॻि अलॻि थियण जे कारणु हिक ॿिए सां मिलण न वेंदा आहिनि हिन लाइ गृहस्थ जो चलनि हिक ॿिए सां हिक ॿिए खे सम्झण जी ज़रूरत आहे हिकु आदर्श गृहस्थ जीवन में गृहस्थ खे सुचारूं ढंग सां हलाइण ज़रूरी आहे जीअं ज़ाल मुड़ुसु ऐं परिवार जी अन्य सदस्य हमेशा हिक ॿिए सां हिक ॿिए खे महत्व ॾियनि हर कोई कार्य हर कोई पंहिंजो पंहिंजो कमु हिक ॿिए सां हथ बटाए बटाए करे कंदो रही हिक ॿिए खे अहमियत ॾिए त घरु परिवार सुठे सां हलंदो आहे गृहस्थ जीवन में हिकु अहम रिश्तो ससु ऐं नुंहुं जो बि आहे हमेशाई हिन रिश्ते में कड़वाहट ई महिसूस थी रहंदी आहे लेकिन अगरि जंहिं घर में नुंहं खे धीअ जो धीउ मञी करे हले त उहा नुंहं बि धीउ धीउ थी रहंदी आहे ऐं पंहिंजे सस खे माउ सम्झी करे माउ जे रूप में अपनाईंदी आहे जो पंहिंजे अधिकारनि जे साथ सां गॾु गॾु कर्तव्य बि निभाईंदी आहे अधिकार पंहिंजे पाण ई प्राप्त थी रहंदा आहिनि या वातावरण ख़ुशनि भरो हूंदो आहे त सुख सुखनि सां ज़रूर ई मनमत त्याग त्यागे करे गुरुमत अपनाईंदा आहियूं मनमत इंसान जी निंदा नफ़रत वैर ईर्षा ऐं क्रोध जो शिकार बणाए छॾंदी आहे जंहिं घर में कलेह क्लेश थींदो आहे बल्कि गुरुमत द्वारा हर समय गुरुअ खां बेह रहे करे प्यारु नमृता ऐं सहनशिलता मिठी वाणी पंहिंजे जीवन में अपनाए करे घर संसार सुखी बणाए सघंदा आहियूं सारे सुखनि जो आनंद बि वठी सघंदा आहियूं हमेशा गृहस्थ जीवन में कई बार मनु मुटाव कड़वा शब्द ॿोलण बि थी रहंदा आहिनि हिक ॿिए जी निंदा करणु चुगिली करण ऐं अहिड़ी आदत थी वसाए घर खे बिगारण लाइ कंहिं बि जिव जिव में हाणे प्रशन इहो थो पैदा थिए की सुखी जीवन कीअं थियणो घुर्जे हिन बारे में मूंखे हिकु कथा ॿुधाइण चाहींदमि की हिकु भ्रम ज्ञानी परिवार जी छोकिरी कंहिं घर में शादी करे वई ऐं महात्मा जे बचीअ जे जीवन जे बारे में उन माउ पीउ खे पुछियो निराश थी करे हुन संतुष्ट में